गाँव आबि गेलहुॅं आब ग्रामीण क्षेत्र आओर दियारा क्षेत्र इसब जगह पर शिक्षा के कमी छै लोग शिक्षित कम छै शिक्षित नहि होइ पाबै छै ओकर मेन कारण छै की गरीबी आदमी देखहो शिक्षा लिये खातिर आदमीके फ्री रहए पड़ै छै तब ने शिक्षा ग्रहण करि पेतै वहाँ ग्रामीण इलाका आ शहरी क्षेत्रमे जेना गरीबी जादे ग्रामीण क्षेत्रमे जादे गरीबी रहै छै गरीबीके कारण आ बच्चे बच्चेमे सब की करै छै कमबए लगै छै काम करए लगै छै कथी लए पेट भरए लए आ पहिले पेट भरतै की पहिले जैतै पढ़ए लए पहिले जब भूख भूख लागल रहतै तऽ लोक खैतै तब ने जेतै पढ़ए लए तऽ उधर गरीबी रहै छै तऽ उहे कारण शिक्षा उधरके वा बच्चा नहि लए पाबै छै जाहि कारण आर गरीबी बढ़ले जाइ छै गरिबीके दलदलमे दबल जाइ छै शहरमे के रहै छै शहरमे रहै छै अमीरे ने आदमी रहै छै शहरमे रुपा पैसाबला रहै छै तऽ ओहाँपर जगऽ जहाँ रूपा छै जहाँ आर्थिक स्थिति सही छै वहाँ सबकिछु सही होतै तऽ सरकारके चाही की शहर पर ध्यान नहि दै कए तऽ गाँवमे जादे ध्यान दियक चाही गाँव इलाका होल ओहाँ पर शिक्षाक व्यवस्था करबेनाइ इलाज व्यवस्था करबेनाइ बिजली पानि इसबके व्यवस्था सहीसे करबेनाइ तब उधरके गौआँ सबके की होतै बिकास होतै सरकार की करत सरकारके जेतेक ने नेता लीडर चपरासी तपरासी छै सब रहै छै शहरेमे तऽ आर शहरेमे ध्यान देत सबकिछु तऽ सएह ग्रामीण पर नहि ध्यान देत आब आबु सर गाँवमे सब बच्चा जाइ छै सरकारी इसकुलमे पढ़ए लए सरकारी इसकुलमे देखबहो तऽ बैसहोक जगह नहि रहै छै ठीकसे कहियो पक्का टूटल तऽ कहियो अथी फूट फूटल कोनोमे बैंच नहि छै कोनोमे मास्टर नहि आइ रहलै मास्टर अइबो नहि करतऽ ओकर हाजरी बनि जेतै रूपा उठाए लेतऽ

ओहि कारण धीरे धीरे आब सरकारी एतय इसकुलमे मास्टर टाइम काटिकऽ जेतऽ अपन बच्चा किछु ध्यान नहि दैत छै बच्चाके अपनामे बकरी नियन खाली हकारि रहलै खिचड़ी खियेलकै उरि गेलऽ चलि गेलऽ मास्टर अपन आर की होइ छै जेतनाभी सरकारी इसकुलमे बच्चा जाइ छै सरकार किछु लोभ देलकै की बच्चा पढ़तै लोभसे किछु पहिनेलए खिचड़ीके आओर फलफूल आ अण्डा उण्डाके कढ़ीके ब्यवस्था करिके दै छै ओहिमे की करतऽ जेतनाभी सरकारी मास्टर जे छऽ ने बच्चाके आहार छीनके अपने खाय जैतऽ जेना फले अयलै तऽ ब्च्चाके देतऽ तनी तनीगो फल देतऽ तोरि तोरि आर झोलाके झोला सब मास्टर जे एकक झोला बच्चाके आहार काटिके लए जैतऽ अपना घर की करतै बच्चा किछु नहि करि पाबै छै